अज्ज में तुसेंगी अपनी होबिस दे बारे बिच्च सानना चाएं ऐ कि जिस टैम मेरे हॉबी मेरे घर फैमिली बिच्च पता लग्गी तां उं'दा पैह्ला रिएक्शन केह् होएआ उ'नें केह् मिगी आखेआ उं'दा मेरे उप्पर कनेहा एक्सप्लेन हा ते ओह् में तुसेंगी थुआढ़े कन्नै शेयर करै'रने आं तां जिस बैल्ले में उनें गी पता लग्गेआ कि मेरी हॉबी कुकिंग ऐ ते में कुकिंग दा कम्म करने दा चलेआ चलना जा रेहा आं तां उ'नें मिगी आखेआ कि कुकिंग ना करने नेईं करनी कुकिंग करनी तू पढ़ जॉब कर कोई जॉब टीचिंग दी जॉब कर डाक्टर दी जाब कर कोई डाक्टर दा फार्म भरा किसे चीजै दा फार्म भरा कुकिंग नेईं करनी ते उनें गी में बड़ा गै मतलब फोर्स कीता ते जेह्दे कारन ओह् फ्ही आखन लग्गे कि फ्ही बी ओह् नेईं मन्ने फ्ही बी एह् चीज़ सोचियै उ'नें गी आखेआ बी ते एसी में तां बी में अपनी हॉबी गी नेईं छुड़ेआ ते अज्ज में कुकिंग कम्म करदा ऐ